बिजली बहुत सुन्दर

बिजली आबि गेल तऽ लोक एते दिन डीबीआ पर पढ़ै रहै आब लाइट जराकऽ पढ़ैए बिजली से बहुत

आगाँ प्रोग्रेस बढ़ल जाइए आओर आओर की से एते दिन रास्ता पैरा अन्धेरा रहै आब हरेक जगह इजोत रहैए एहिसँ सुन्दर की होएत